हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर पकाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजन तो बहुत सारे हैं जैसे लेकिन महुआ के लड्डू महुआ महुआ के ही रबड़ी टाइप बनता है और दलिया जो मक्के का दलिया होता जिसको हम पेज बोलते हैं वो भिन्न पारंपरिक व्यंजनों में आता है उसी प्रकार जो बल्लर सेमी होती है उसकी सब्जी बनती हैं जो बीज होते हैं उससे उसी तरह से बहुत सारी भाजियाँ जो गाँव में मिलती है वो व्यंजन से वो व्यंजन बनता है कोदू कुटकी आदि का चावल बनाया जाता है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक व्यंजनों व्यंजन से संबंधित होती है और मुख्य रूप से हमारे यह महुआ महुआ के बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है लेकिन विशेष कार्यक्रमों इनका विशेष महत्व भी रहता है